جی ہاں جانوروں کے چرانے کے لیے گرین یارڈ دستیاب ہیں جس میں مختلف قسم کے پودے اور گھاس اگائے جاتے ہیں تاکہ جانوروں کے چرنے کے لیے ان کو اچھے اچھے گھاس اور پودے دستیاب ہو سکیں اسی طریقے سے ہم نے خراب آب و ہوا سخت موسم پلاسٹک پانی کی کمی وغیرہ جیسی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جانوروں پر برا اثر دیکھا ہے سخت موسم میں جانور پریشان ہو جاتے ہیں بہت جانور بیمار ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ان پر گہرا اثر پڑتا ہے وہ جو دودھ وغیرہ اچھی مقدار میں اچھی خاصی مقدار میں دیتے ہیں وہ ان موسم کی وجہ سے آب و ہوا کے خراب ہونے کی وجہ سے کم دیتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سارے جانور مر جاتے ہیں اور پلاسٹک وغیرہ دھات اور مادے کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے جسموں پر کافی اثر ہوتا ہے جسم پر دانے نکل آتے ہیں اور بہت ہی یہ ماحولیاتی تبدیلیاں برا اثر ان کے اوپر ڈالتی ہیں